हँ नमस्ते सर बोलिए हाँ है तो

हाँ सब चीज मिल जाएगा बोलिए क्या क्या चाहिए जूता चप्पल का सेंडील सब चीज है हमारे दुकाम प ठीक है दे देंगे आ हमारे हमारे दुकान में पाँच सौ माल आए जूता है चप्पल है संडील है बच्चों के लिए भी मिल जाएगी बच्चों के लिए छोटा सा ही बोलने वाला जूता है ठीक है चले आएंगे चलो आओ मिलो ठीक है किसको भेज रहे हैं लेने के लिए हँ स सब मिल जाएगा दो नम्बर साइज़ चार नम्बर नौ नम्बर जितने साइज़ उतने मिल जाएगा

ठीक है बच्चों के लिए कितना नम्बर का चाहिए बताइए कितने नम्बर का चाहिए अच्छा तीन नम्बर का हाँ तो है तो पाँच सौ का है ठीक है हो जाएगा कम बेसी हो जाएगा किसको भेज रहे ठीक हे आकर सामान पहले देखिए उसके बाद न बात होगा की कितना आपको अच्छा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है जो समान अच्छा लगेगा वही तो लेंगे न इसके बाद तो बात करते है कितना सामान ठीक है नमस्ते